काली मंदिर छै शीतला मंदिर छै सब मन्दिर तऽ एकपर एक छै नीके छै भोलाबाबाके छै राम जानकी छै बहुत सुन्दर व्यवस्था भी बढ़िआँ छै आब ओहिमे जाके रहू बढ़िआँ से व्यवस्था छै भंडारा भी होइ छै बराबर बाबा छबे करे शीतला मन्दिर छै ओमहर हँ हँ काली मन्दिर भी छै ओहिसे कनिटा हटिके दोसरो काली मन्दिर छै भोलाबाबा भी छै सब किछु छै सब मन्दिर छै हँ मन्दिर ढेरी छै बाबाके मंदिर परसा हाट कनी दूर हटिके ओहिठाम ओहिठाम छै ओहिठाम छै बगलेमे सब एहिके बगलमे छै

वहाँ पर भी छै ठीक छै हँ काली मंदिर भोलाबाबा मन्दिर सब बढ़िआँ छै हँ सब किछु मन्दिरमे भंडारा चलै छै

ठीक छै हँ